आपके हिसाब से हिंदी भाषा आपके राज्य की संस्कृति की पहचान है क्या हाँ है हम लोग जब से पैदा हुए अक़ल हुआ पढ़ने गए स्कूल गए सब में तो हिंदी मातृभाषा हिंदी बोला गया सिखाया गया जो यह जो हम लोग अभी तक आज तक बोल रहे हैं आगे भी बोलेंगे यही भा अप अपने बिहार का यही भाषा है हिंदी भाषा संस्कृतीय भाषा है इसी को हम लोग बोलते हैं और इसी को हम लोग अच्छा समझते हैं या आने बाले पीढ़ी में भी यही भाषा सिखाया जाता है सिखाया जाएगा यही बोलते हैं हम लोग जो भी हमारे घर में माता पिता हो भाई बहन हो दादा दादी हो सब लोग तो हिन्दी ही भाषा बोलते थे हम लोग इस्कूल पढ़ने गए तो वहाँ जो भी टीचर थे मास्टर थे मैडम थे वे लोग भी तो यही हिन्दी भाषा बोलते थे हमारे राज्य की हिंदी भाषा ही सांस्कृतिक भाषा है और संस्कृति की पहचान है कि हम लोग हिंदी बोलते हैं हम लोग ए ई बिहार से बलोंग करते हैं और हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं हमारी संस्कृति की यही पहचान है हम लोग को संस हिंदी भाषा ही बोलने का सिखाया गया और हम लोग बोलते भी हैं और हर किसी से बुलवाते भी हैं अपने बच्चे को भी सिखाते हैं आने वाले जो भी हो सब को सिखाते हैं और हिंदी भाषा ही बोली जाती है अदर किसी भी राज्य में जाने के बाद तो हर हर राज्य का अलग अलग थोड़ी थोड़ी मिक्स भाषा होती है लेकिन अपने बिहार के की हिंदी ही भाषा शुद्ध भाषा हुआ संस्कृति भाषा हुआ यहीं संस्कृति की पहचान है और हिंदी बोलना ही हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर राज्य में चलती है और इसको हर राज्य में समझा जाता है लोग समझते हैं और इस हिंदी बोलने से ही समझ में आ जाता है कि यह इस बिहार के हैं इसे इस जगह के हैं यार हिंदी भाषा जो है वह हर जगह चलता है सब समझ जाते हैं सब इसको समझते हैं सब एक सबको इनकी जानकारी है धन्यवाद